कान्हा से से बोल रहे हैं हाँ भय्या तो अभी मैंने कुछ देर पहले एक आर्डर दिया था जी तो मैं उसमें चीज़ें ऐड करवाना भूल गया था जो कि मुझे दोबारा करवानी है तो आप लिख लीजिए हाँ तो लिखिए दो बटर नान एक प्लेट शाही पनीर एक प्लेट कढ़ाई पनीर हाँ जी भय्या बस यही ऐड करवाने हैं जी भय्या तो ये कितनी देर में पहुंच जाएंगे ठीक है तो आप एड्रेस लिख लीजिए प्लॉट नंबर बीस सुंदर नगर खातीपुरा जयपुर हाँ भय्या कोशिश कीजिएगा थोड़ी जल्दी पहुँच जाए ठीक है भय्या जी